ہاں میں نے تحفے کی طور پر اپنی فرینڈ کے لیے ایک شاعری لکھی تھی جو کہ میں نے اس کو اس کے بر ڈے پر گفٹ پر لکھ کر دیتی اس کو وہ شاعری بہت پسند آئی تھی اسے اس کو بہت اچھا لگا اور جو میں نے اس کو گفٹ دیا تھا نا اس کو وہ بھی بہت پسند آیا تھا اس کے گھر میں بھی وہ شاعری بہت اچھی لگی تھی اور میں نے میری ریلیٹبس کو بھی بتایا تھا تو ان کو بھی یہ شاعری بہت اچھی لگی اور جب بھی میں اس کو ملتی ہوں تو وہ بس مجھ سے یہی بولتی ہے کہ یہ شاعری بہت مجھے اچھی لگی سب سے اچھا گفٹ تیرا ہی تھا مجھے یہ شاعری بہت پسند آئی اور اس نے وہ اپنے گھر میں اپنی روم میں وہ شاعری لگائی ہوئی ہے اور اس کے نیچے بہت اچھا ڈیزائن سے کر کے اس نے لگا دیا اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں نے جو شاعری لکھی تھی اس کے لیے وہ اس کو پسند آئی وہ بہت خوش ہوئی شاعری کو لے کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے